औ आं जुलाइ मासनि नैजिब्रै तारिगाव खामानिनि सिलसिलायाव कलकाता नोगोराव थांदोंमोन आं बेयाव सोलोंनो हादों दे गुबुन जायगायाव थांनानै माब्रै गोरोबनानै थाहैनांगौ आरो बांसिन समावनो माबादि सांग्रां साखाफारा जानानै थानांगौ गासिबो खोथा बाथ्राफोरखौ माब्रै हारसिंनो मोजां सालायनानै सोलिनांगौ औ आं गिनाय मोनदोंमोन गोदान जायगा आरो गोदान सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां गोसोखौ लोरबां मोनदोंमोन नाथाय आं गावनि गोसोखौ गोरा खालामनानै आरो ईसोरनि मुं लानानै आं जाय खामानिनि सिलसिलायाव थांदोंमोन बे खामानियाव आं सोरखिनो हाबोदों